وعلیکم السلام درفاد صاحب بول رہے ہیں

الحمد للہ اپنا سناائیے اچھا مجھے آپ کا نمبر ملا تھا وہ روم رینٹ کے لیے مجھے چاہیے تھا ارریا سٹی کے اندر اسی کے سلسلے میں کچھ بات کرنا تھا آپ سے تو آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس ہے

چھے وہ ادھر اسلام نگر کے آس پاس ہے نا اچھا چاندنی چوک پاس پڑے گا وہاں سے اچھا ج زیرو مائل سے کتنا دور پتا ہے اد چاندنی چوک چچھا یہ و بی ایچ کا ریٹ کیا رکھے ہیں اس میں کچھ ایڈوانس وغیرہ بھی دینا پڑتا ہے کیا ایگریمنٹ وغیرہ کتنے دن کا کرتا کولیرمل تھری بی ایچ کے بھی مل جائے گا اچھا ہم آپ جائیں گے آپ کو ارلیہ بس اسٹینڈ جا کے آپ کو کال کریں گے تو آپ مجھے اچھا سا لوکیشن پ روم دکھا دیجیے گا ٹھیک ہے پھر بات کریں گے ہم آپ کو کال کریں گے ردیا پہنچ کے دو تین دن کے اندر آپ آپ سے ملیں گے ضرور آپ کال ریسیو کیجیے گا جی شکریہ